हम ज्यादातर पौधो में फूल फल और सब्जी ये सभी प्रकार को पसंद करते हैं पौधों को रीजन ये है कि अ फल फूल और सब्जी एक प्रकार से विटामिन के स्रोत होते हैं और इनकी वजह से जो है वह अ बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं तो ज्यादातर जैसे फल की फल में अगर देखा जाए तो फल जैसे अमरुद हुआ या खट्टे जो फल हुए उन फल को हम अपने बागानी में अ लगातार उसका अ प्रत्यारोपण करते रहते हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे फल हैं पौधे हैं जो फल को दे रहें हैं तो इसमें क्या होता है कि एक खाने पीने के लिए और एक प्रोटीन के रूप में एक विटामिन सी के रूप में मिल जाते हैं जिसमें अ परिवार में बच्चे और हम और जितने भी सदस्य हैं सब क्या करते हैं उसका अ प्रयोग करते हैं और आसपास के लोग भी अगर जरूरत पड़ती है तो उसका प्रयोग करते हैं जिस तरीके से उसमें बहुत सारे किस्म के फल हैं और सब्जियाँ भी जो होती हैं वह हमारे लिए अ काफी अच्छी होती हैं क्योंकि वह दिन अ प्रतिदिन हमें ताजा सब्जी मिलती है जिसमें भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको पका कर खाया जाता है कुछ कच्चे भी खाये जाते हैं जिसमें अ प्रोटीन और विटामिन्स मिलते हैं और अ उसकी एक प्रकार से स्रोत बनी रहती है